جی ہاں میں موبائل ڈاٹا وائی فائی استعمال کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں کہ اس سے بہت سارے سہولت ہے موبائل سے وائی فائی سے کیونکہ ہم گھر بیٹھے اپنے جو بھی پروجیکٹ ہے جو بھی ورک ہے ہمارے ورک ہمارا ورک ہمارے فون سے یا لیپ ٹوپ سے ہم اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں ہمارا ڈاٹا کوئی ادر دین برانچ کو بھیجتے ہیں اور واٹس اپ استعمال کرتے ہیں جب واٹس اپ استعمال کرے تو ہم کچھ ڈاکومینٹس یہاں سے کسی اور بھائی کو بھیجنا ہے تو وہاں پہ بھیج سکتے ہیں اب یہاں سے جانا سکندر آباد یا صنعت نگر جانا وہ تو لمبا ہو جاتا اتنا ٹائم دنیا کا ایک گھنٹے دو گھنٹے آتا تو ہم گھر بیٹھے واٹساپ کر دیئے ڈاکیومینٹس تو وہاں پہ ان پرنٹ آؤٹ نکال لے کے ان کا کام ہو جاتا ہے اتنی سہولت ہے اور ڈاٹا تو ہمارا دن میں تقریباً ون پوائنٹ فائیو فائیو ون پوائنٹ فائیو جی بی یا ٹو جی بی ہوتا ہے ڈیلی کا استعمال کیونکہ واٹساپ استعمال ہوتا ہے انسٹاگرام یوٹیوب فیس بک یہ ساری چیزیں استعمال ہوتے ہیں جیسے جیسے اب واٹساپ وغیرہ ہمارے کام کے حد تک استعمال کرتے ہیں چیٹنگ اب فیس بک وغیرہ تھوڑا سا انٹرٹینمینٹ کر لیتے ہیں نیٹ ورک کا مسئلہ تو ہے کہیں نہ کہیں کو سے نہ کو سے ایریے میں کوئی نہ کوئی نیٹ ورک کو پروبلم ہے اب جیسے کہ اب ریلائنس لینی ہے تو ریلائنس کوئی ایریے میں اچھا نیٹ آتا ہے اور کوئی ایریے میں ایئرٹیل صحیح نہیں آتا نیٹ ورک اب بعض ایریے میں ایئرٹیل نیٹ ورک صحیح آتا ہے ریلائنس نہیں آتا ہے بعض ایریے میں بی ایس این ایل نہیں آتا وہاں پہ ٹاٹا آتا ہے تو ایسا ہے کہیں نہ کہیں کو سے نہ کو سے ایریے میں کچھ نہ کچھ نیٹ ورک کا مسئلہ ہیں مگر کوئی پرفیکٹ نہیں بول سکتے کہ ہم یہی نیٹ ورک چاروں طرف اچھا آتا ایسا تو نہیں ہے کوئی ایریے میں کوئی نیٹ ورک چلتا کوئی ایریے میں کوئی تو اس کا کچھ پروبلم ہوں گا مگر ایریے میں کیا ہے وہاں پہ اینٹینیں ڈشایں وغیرہ نہیں ہوں گے تو اس لئے پروبلم ہے شاید اور وائی فائی اور موبائل ڈاٹا سے بہت فائدے ہے اس کو اچھا استعمال کریں اچھے فائدے ہیں